हमारे पास एक भैंस है गोबर देती है ले जाते हैं पाथते हैं पाथ कर उसे चूल्हा जलाते हैं खाना बनाते हैं खाना बनाते हैं और भैंस हमारी है तो ठंढी में बहुत उसको ठंडी लग गई थी तो हमने उसको आग सुलगाया धुआँ सुलगाया खूब उसको धुआँ दिया तब जा कर ऊ भैंस हमारी सही हो गई नहीं भैंस हमारी बीमार हो गई थी तो खूब धुआँ सुलगाया और जो हमारे बड़े हैं हमारे जो जो ससुर जी हैं बड़े लोग हैं तो उनसे लोग से पूछा कि क्या ऊ ई भैंस हमारी बीमार हो गई बुखार हो गया है क्या उपाय करें तो बड़े लोग हैं तो कहते हैं कि ये जो नीम के पात नीबी के पाती है इसको सुलगा दो और उहो का कहत हिन ये हो ये का कहत हिन टैर है टैर सुलगाने से कहे कि टैर सुलगा दो उसको महक लगे तो सही हो जाएगी तो हमने टैर और कुल सुलगावा और ठंडी में ओकरे बाद सही हो गई है यह भैंस हमारी दूध देने लगी है और दूधे से हम लोग हमारा खर्चा चलता है ढेर दूध नहीं देती है थोड़ा बहुत देती है तबौ हम लोग देते हैं क्या करें गरीब हैं तो देना पड़ता है बेचना पड़ता है क्या कर सकते हैं आखिर जब गरीब हैं तो उसको बेचना पड़ता है दूध बेचेंगे तबै तो होगा घर का खर्चा चलेगा बेच रहे थे दूध और हमारी भैंस है उसको नहवाएंगे धोआएंगे नहवा देते हैं तेल लगाए देते हैं उसको तबियत जैसे सही हो हो जाती है सही तो ठीक है नहीं तो अबे गर्मी का समय आ गया है उसको नहवाएंगे नहवा धोवा कर उसको लगा देंगे तेल ओल लगा देंगे जो माछी ओछी नहीं काटती है यही सब काम करते हैं उपरी हो उपरी कंडी हो गई तो ये गोबर है लै जाते हैं धरते हैं पाथते हैं पाथ कर उसको बाद ओह चूल्हा जलाते हैं खाना बनाते हैं उससे और भैंस हमारी है तो भैंसी से दूध निकलता है तो अपना खर्चा चलता है